جی جی

جی اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کا یہ رہے گا کہ آپ کو اس میں وہ فائدے مند رہے گا جی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے جیسے کبھی آپ کہیں گئے اور آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کی فیملی ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہے کہ وہ اس سے انشورنس کے جو پیسے وغیرہ ہیں اس سے وہ اپنا خرچہ چلا سکتے ہیں

ڈاکیومنٹ آپ کی ڈیٹیلس پرسنل جیسے پین کارڈ آدھار کارڈ اے ٹی ایم کارڈز وغیرہ جو ہیں آئی ڈی پروف جو ہیں آپ کے وہ ریکوائرڈ ہیں

جی اپلائی آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور باقی کیا نام ہے اور اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ آفس آ کے پتا کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ کے یسے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے پیکج ہوتے ہیں جس میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں آپ لے سکتے ہیں باقی اور ڈیٹیلس آپ جیسے یہاں پر آ کر آفس میں پتا کر سکتے ہیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا

جی نہیں پیکج ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو بڑا پیکج چاہیے چھوٹا چاہیے اسی حساب سے آپ کا انشورنس ہوتا ہے

جی آپ کو میں واٹسپ کر دوں گی آپ مجھے واٹسپ کر دیجیے گا میسج میں اسی طرح آپ کو ساری ڈیٹیل بھیج دوں گی پھر آپ آ کر کانٹیکٹ چیک کر سکتے ہیں آفس میں

نہیں نہیں اٹس اوکے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اٹس اوکے